तर म्हाका सगल्यां वांगडा बसून जेवपाक खूब आवडटा सगलीं जाणां एक्या कडेन बसून जेवतात तेन्ना आमचे संवाद बरे जातात तशेंच एकामेकाक वळपाक वळखपाक मेळटा तर परबेच्या दिसांनी वा कोणाचो बड्डे आसलो जाल्यार सगलीं एका कडेन बसून जेवतात आनी खुबूत खूब खबऱ्यो मारतात तशीच परबेच्या दिसांनी म्हटल्यार चवथ वा दिवाळी आसली जाल्यार म्हणजे हेर मित्र म्हाज्या घरा कडेन येतात तर ते येयले म्हणटगीर आमी वेगवेगळे जिनस तयार करतात ते करून जातकच सगळे एका कडेन बसून जेवतात आनी खूब मजा करता आनी तशेंच तो दीस एक यादगार दीस कसो करतात तशेंच नातलाचे दिसांनी हांव म्हाज्या फ्रेंडाच्या घरा कडेन वता आनी थंय म्हाका खूब किदें खावपाक मेळटा म्हटल्यार केक बिंबिंका आनी आनी खूब तर थंय वचून तेन्ना म्हजो फ्रेंडान खूब किदें तयार केल्लें तें तो म्हाका खावपाक दिता आनी आमी सगले एका कडेन बसून खातात आनी जेवतात आनी खूब मजा करतात